हेलौ आदसा आदसा औ हागोन दे हागोन हागोन अह बे बागुरुम्बा मोसानायथ' जोंहा बर'नि मोनसे सिनस्रि बायदि मानसि सासेया जेरै सिनस्रि नङाबा गसंनो हाया थिग बागुरुम्बा नङाबा जोंनि हारिमुवा माने नुसारा एबा बे माने थांनानै थानो हाया बायदि जाहैदों बे बागुरुम्बाखौ दिनै दुलाराय उम भारतआवनो जों गनायनाय नुनो मोनो बे नेसेनेल मोनसे थारखालागै सौहैबाय दा बेखौ जोङो हान्जा मोसानाय बांसिन नुयो दा बेहाय जोंहा खाम सिफुं सेरजा गंगोना लानानै मोसानाय जायो खाम सिफुं दामनानै आरो मोसाखावरिफ्रा बा मोसाग्राफ्रा बे माने आर'नाइ लानानै बे दख'ना लांगा दख'ना गान्नानै माने गोजा गोमो बायदि गाबनि समान मोनसे माबा गान्नानै बेखौ मोसानाय जायो ओमफ्राय बेहाय माने मेथाइबो दङ बे मेथाइखौबो रोजाबो मेथाइ खावसेखौ अह हागोन हागोन बागुरुम्बा हाइ बागुरुम्बा बागुरुम बागुरुम बागुरुम बागुरुम्बा हाय लोगो बागुरुम्बा बिदि आरो बे ओह मेथाइबो थाबाय मोसानायबो थाबाय दामनाय देनायाबो थाबाय बे माने साग्रिद मोनसे माबा जाखांफैखायो आरो बे बागुरुम्बा होन्नाय लोगो लोगो जोंनि हारिमुनि मोनसे गुवार मोनसे सावगारि बेहाय नुजाथिफैखायो दा बे बागुरुम्बानि अनगायैबो जोंहा बर'वाव गासै मोजां मैखोम आइटेम्सबो दङ बाहागफोर दङ बे जाबाय अथ्रटा फाथालैबा अथ्रटा आइटेम्स होन्नानै जों माने माबा बुङो खथा आइटेम्स औ बाहाय दङ जोंहा जेरै खैजिमा फनाय दङ मफ्राय नाव बासायनाय दङ गराइ दाब्रायनाय दङ आह बिदिनो खफ्रि सिबनाय माबानाय बे माने गोबांनो दङ आदसा आदसा दे दे नोंनिसिमबो गोजोन्नाय बावहरबाय दे दे गोजोन्थों दे